कृषि के लिए हमारे उधर मतलब कि धान वान जैसे बोर्डिंग हो गया खाद वाद इन सब की दुकान खुलना अतिआवश्यक है क्योंकि इधर जितना भी धान वान जो सब खेती होती है वह सब सब इसी के निर्धारित रूप से होती है बोर्डिंग हो गया जैसे कि जोतने वाला जैसे ट्रेक्टर हो गया और इसके बाद इधर हो गया धान वान कूटने वाला मशीन हो गया खाद बीज यह सब की दुकान अधिक इधर अधिक मात्रा में खुलना चाहिए क्योंकि इधर जितने भी कार्य होते हैं सब इसी से सब के काम पर होते हैं अगर ये खेती वेती जितनी भी होगी अगर इन सब का नया नया तकनीक चालू रहेगा तभी यह सब संभव हो पाएगा बोर्डिंग बोर्डिंग जैसे कि हो गया बोर्डिंग हो गया है खेती हो गई या खेती के लिए बोर्डिंग अतिआवश्यक है क्योंकि पान पानी देने से ही समय पर तभी वह काम करेगा और जहाँ तक कि व्यवस्था है हमारा बोर्डिंग हो गया खाद वाद जितना भी है ट्रेक्टर हो गया धान कूटने वाला जितना भी मसीन है वह सब अतिआवश्यक है क्योंकि कृषि सब के लिए यह सब ज़रूरी है अगर यह सब नहीं रहेगा तो कृषि में बहुत हानि होगी और इन सब के कारण हमारे हमारे इधर जितने भी हैं उन सब के लिए नया नया तकनीक का शुरुआत हो चुका है और इस सबके लिए बहुत आवश्यक है कृषि में जितने भी होते हैं खाद वाद जो होगी इन सब की दुकान खोलना अतिआवश्यक है क्योंकि बोर्डिंग वोर्डिंग जितना भी होता है हर काम कार्य करने के लिए इसी कृषि का ही आवश्यकता पड़ती है और हमारे उधर मतलब जितना भी है